हम गाय को ख़रीदते हैं और उसकी सेवा करते हैं अच्छी तरह से चारा खिलाते हैं उसको अच्छी जगह पर सुरक्षित जगह पर रखते हैं उसको वो हमें दूध देती है तो उसके दूध से हम बने अनेकों चीज़ जैसे मक्खन मलाई दूध और दही और मिठाइयाँ बनाते हैं बना कर जा के मार्केट में जब बेचते हैं तो हमे अच्छी तरह से पैसे मिलते हैं तो हम अगर ठीक गाय सेवा कर रहे हैं तो गाय हमे भी किसी ना किसी तरह से लाभ दे ही देती है तो गाय की सेवा करना अच्छी बात है हमें जानवर रखना चाहिए अच्छे तरह से उसका पशुपालन करना चाहिए अच्छी तरह से देख भाल करना चाहिए गाय हमारी माता है हमें उनका ध्यान अच्छी तरह से देना चाहिए उन्हें रोटियाँ खिलाना चाहिए गाँव घर की बनी हुई सब से पहली रोटी तो गाय को ही खिलानी चाहिए गाय बहुत ही सीधी और अच्छा पालतू जानवर है हम गाँव में लगभग लोग सब के घरों पर गाय होती ही होती हैं गाय का रखना बहुत ही शुभ माना जाता है